नाखौ जोङो गोबां आगजुजों हमनो हायो जेरै जेखाय जे आरो खेवालि जे आरो बोग्रा जे फल' सेन थेमाय गोबां आगजुफोरजों जोङो हमनो हायो आरो जोङो जेखायजों नाखौ गुरनानै नाखौ हमनो हायो जेरै जेखायजों गुरोब्ला जों बेयावहाय गोबां रोखोमनि ना गाखोयो जेरै खांख्राय ना गोरि ना फिथिख्रि बाला बोथिया थुरि बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो जोङो जेफोरजोंबो नाखौ हमनो हायो जेफोर सारनो थाखाय जोंनो जायगाखौ साफा नांगोन नङाब्ला जोङो जेखौ सारब्लाबो जों नाखौ हमनो हाया बेनि थाखायनो जोङो जे सारनो थाखाय मोजां जायगा नांगौ जायो आरो बेजों बा बेनि अनगायैबो जोङो फल'फोरजों नाखौ जों हमनो हायो गिदिर गिदिर नाफोरखौ जोङो जेजों हमनो हाया बेनिथाखायनो जों बेयावहाय फल' सेन सानानै जोङो बेफोरखौ हमनो हायो आरो जोङो दैखौ थेथारनानैबो जोङो नाखौ हमनो हायो जेरै दैखौ थेनानै जोङो सिलिजों सारनो हायो बा मेचिनजों सारनो हायो जोङो बेबायदिबो नाखौ हमनो हायो नाथाय बेबायदि दैखौ थेनानै ना हमनायाव जोंहा गोबां नाफोरा खहा जायो जेरावहाय जोङो माखासे गोरलै गोरलै नाफरखौ जोङो हमा आरो बेफोराव जोङो मेचिनजों सारोब्ला नाया दैजों साखनफाजानानै मेचिनजों थांफायो आरो बेयो उनाव सारखांनायनि उनावसो बे नाफोरा गाज्रि जानानै थैजोबो बेनिथाखायनो जोंहा दै थेनानै ना सारोब्ला जोंहा नाया गोबां खहा जायो बेनिखायनो जों हायोब्ला दै थेनानै ना सारनायखौ जोङो बन्द' खालामोब्ला मोजां होननानै आं सानो ओरैनो जोंनि ओनसोलाव मोननाय नाफोरा जाहैबाय थुरि बालाबाथिया फिथिख्रि खावै खांख्राय ना मागुर ना सिंगि खुसिया रौ बारलि नाथुर फ्राय गोबां रोखोमनि गोबां मुंनि नाखौ जोङो मोननो हायो बे नाफोरनि गेजेराव ओरैनो बांसिन जोङो ना मागुर सिंगि बोथिया थुरि बेफोरखौ फ्राय जानो जों मोजांसिन मोनो लोगोसेनो बे रौ बारलि बेफोरखौबो मोजां मोनो जाया जेखौ मोजां मोनो बेखौनो बयबो जायो बांसिनै जोङो बबे नाखौ मानसिफोरा जानो मोजां मोनो जों बेनि फिननायखौ जोङो थोंजोङै होनो हाया मानसिया जेखौ गाव जानो लुगैयो बेखौनो जायो बेनि थाखायनो ओरैनो मानसिफोरा बबे बबे नाखौ जानो मोजां मोनो बेनि फिननायखौ जोङो थोजोङै होनो हाया आंनि मोजां मोननायाव आं जानो मोजां मोननाय नाफोरानो जाहैबाय ना मागुर सिंगि बोथिया आरो ना थुरि आरो नाथुर